भाभी जी नमस्ते हाँ हम थोड़ा जमीन लेने वाले है और लखनऊ की ओर क्या मिल सकता है हाँ ये थोड़ा शहर के अंदर नहीं थोड़ा शहर के बाहर थोड़ा अच्छा रहे हाँ ये अच्छा जगह रहे जिससे कोई बात का टेंसन ना रहे कोई यारी बगल का कोई परेशान ना करे वहाँ जहाँ मुझे अच्छा लगेगा तो ओ कितने में मिलेगा उसका दाम वाम करके बताओ मुझे अरे दीदी बहुत महंगा है थोड़ा यूँ थोड़ा को थोड़ा और सस्ते में मिल जाएगी तो मुझे भी आराम होगा मेरे बच्चे भी हैं सब पढ़ने पढ़ते लिखते हैं वहाँ पर ऐसा है कि जमीन दिखवा के छोड़ना तो नहीं है वहाँ पर थोड़ा घर वर बनाना है चार पाँच रूम निकालना है वहाँ पर सब बच्चे को लेके परिवार लेके वहाँ रहना चाहते हैं इसलिए फिर रहेगा वहाँ मनई मजदूर मिलेंगे वहाँ है हाँ तो मिलेंगे वहाँ पर मेरा बातचीत करोओ फिर उसको बनवाना है घर वर प्लस्तर व्लस्तर करवाना है ऐसे जी हमें घर रहना है किचन और आँगना वँगना टाइप से अच्छा रूम बनाए के बैठक वैठक ये सब अच्छा बनाए हाँ तो वही वो ना लाइट वाइट का खूब बढ़ियाँ बिजली विजली का खूब अच्छा से काम होना चहिए ओ हाँ जैसे कूलर फ्रीज़ और जैसे टीवी वगैरह ये सब मघई आगे लगते हैं ना सब शौक के नाते उसी लिए मैं बोल रही हूँ कि अच्छा जमेगा जो देखेगा तो कहेगा हाँ सब कुछ है इसके यहाँ घर और फिर टाइल्स वाइल्स जैसे बैठाने का है वो कितना पैसा लगेगा वो कैसे बैठेगा हाँ थोड़ा जी नमस्ते हाँ मा हम ही हाँ